ہلو کیا آپ تاش ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی میں نے دس تاریخ کو مالیگاؤں سے ممبئی جانے کے لیے ایک ٹیکسی بک کرائی تھی اب مگر ڈرائیور مجھ سے اصل کرایے کی بجائے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے جی وہ مجھ سے بارہ سو کی بجائے پندرہ سو روپئے مانگ رہا ہے جی ہم نے اس بارے میں تبادلۂ خیال بھی کیا تھا اور کرایہ بارہ سو طے کیا تھا لیکن وہ مجھ سے اب پندرہ سو روپئے مانگ رہا ہے جی آپ ان سے بات کیجیے اور میرے معاملے کو حل کیجیے شکریہ